बार्देश जिल्ह्यांतलीं कांय नामनेची स्थळां किंवा पर्य पर्यटक स्थळां हीं जी म्हाका सुचून येतां तातूंत प्रामुख्यान पयलें येता तें कोळंगूटचो बीच कोळंगूटचो बीच सामको फेमस टुरीस्टां मदीं तशेंच आनीकूय बीच बार्देस तालुक्यांत आसात लायक कानोळेचो बीच बागा बीच अशें खूब बार्देस बार्देस वाठारांत बीचीस आसात तशेंच आनीक पर्यटक स्थळां म्हणली जाल्यार म्हापशेंचो शुक्रारचो बाजार हो एकदम फामाद आसा तशेंच महापशेंचे बोड बोडगेश्वराचें देवूळ तशेंच मिलाग्रिसची चर्च ही फेमस आसा आनीक फेमस जी आसात ते म्हणजे म्यूजियम ऑफ गोवा हो पिलेर्ण आसा आनी होवूय बरो फार्माद आसा हांगा भरपूर सुबोद केरकर हांणी काडलेली चित्रां तशेंत स्कल्पचरुय थंय आसात तशेंच बार्देशतालुक्यांत शापोरा फोर्ट आसा आग्वाद फोर्ट आसा रेईस मागूस फोर्ट आसा हेंवूय पर्यटकां मदीं खुब फामाद आसा